मां हिकु मोश्चुराइजर वरितो पर उहा सुठो न निकितो उहो हणण सां ॻाल्हि ख़राबु थी विया ऐं जेतिरो सोचो हुओ सुठो न निकितो ऐं ख़राबु निकितो ऐं स्किन ख़राबु थी वेई ऐं जेतिरो सोचियो उहा न निकितो सुठो